ई जे जते भी नया नया आइकाल्हि बाइकर आबै छै ओहिमे सरकारके एहन नीति बनाना चाही कि लाइसेन्स बिना सख्त ठोस नियमके नियम रखना चाही आओर हल्का नियमके अनुसार ककरो भी लाइसेन्स नहि देना चाही ओहिमे आम जनताके नुकसान छै किया तऽ किछु पैसा दए कऽ ओकरा लाइसेन्स मिलि जाइ छै ओकर बाद ओ सड़कपर आबिकऽ लोक सभकेँ दुर्घटना करै छै तऽ सरकारके कम सँ कम ठोस कदम उठेनाइ चाही जाहिमे सख्त कानून होइ ओहिमे लाइसेन्सके लिए थोड़ासा कठिन प्रसङ्ग या कठिन अथी नीति रखना चाही जे आसानीसँ ककरो लाइसेन्स नहि मिलि जाय ओकर बाद कड़ा कानून होना चाही बिना हेलमेटके गाड़ी दौड़ा दैत छै रोडपर ओहिपर सख्त सँ सख्त कानूनके पालन करना चाही एहिमे जगह जगह पुलिसके सख्ती बरतना चाही कि चन्द रुपआ दऽ कऽ छोड़ि दैत छै बाइकरके ओ नहि होना चाही